एह् जेह्के हैंड पम्प जेह्के हे एह् बड़ी पैह्लैं लग्गे हे बड़ी चिरें लग्गे हे ते हैंड पम्प बड़ी पैह्लें दे चलदे आ दे ते बड़े ग्राएं लग्गे दे होंदे न ते अज्ज कल हैंड पम्प बी खत्म होआ दे एह् बी लब्भा दे हुन अज्ज कल टैंकियां चली दियां टैंकर चले दे बड़ा किश चले दा हैंड पम्प ते बड़ी पुरानी चीज ऐ हैंड पम्प ते बड़ी पुरानी चीज ऐ ते ओह्दे शा बी पुरानी चीज ऐ कोर्ज हैंड पम्प दी जैलूं पानी नेईं आंदा ते लोक अदूं बड़ी दूर दूर जंदे हे पानी लैने गी कोई खड्डा जंदा हा कोर्जी पानी होंदा हा मतलब जंगलैं च प्हाडियैं बिचां दा पानी निकलदा हा ते ओह् कोर्जी पानी होंदा हा ते लोक उत्थै डमोले बनांदे हे बाईं बना दे हे ते उत्थां दा ओह् पानी निकलदा हा ते लोक उत्थै जंदे हे पानी लैने गी जिसलै हैंड पम्प च पानी नेईं होंदा हा लेकिन हैंड पम्प दा पानी बड़ा शैल होंदा जिसलै उत्थां दा पानी होंदा हा सारे लोग उत्थां दा पानी लैंदे हे हैंड पम्प दा पानी साफ होईयै फिलटर होइयै मतलव फिलटर होइयै आंदा पूरी जमीनां पतां नीं किन्ने फुट थल्लै जंद हैंड पम्प दी मशीन उत्थां दा ओह् पानी आह्नदी ते फ्ही ओह् साफ सुथरा पानी होंदा हा फ्ही ओह् इक स्हाबें फिलटर होईयै जिन्नै बी जिन्नी मिट्टी होए जां पत्थर लाइयै पानी फिल्टर होंदा ते ओह् मशीन जिसलै पानी खिचदी ते ओह् पानी पूरा फिलटर होइयै आंदा मिट्टी दा इक कण नेईं होंदा हा ओह्दे च ते पूरा साफ पानी लोक ओह्दै नै नहांदे ओह्दै नै ते इक बच्चा हैंड पम्प गी मारदा हा पम्प ते बालटियै च भरदा हा पानी हैंड पम्प हुन बल्लै ओह् सुका दे हैंड पम्प ऐ दे ऐ न पर छडे नां दे रेही गेदे ते बड़े घट्ट होआ दे ओह् हैंड पम्प ते हैंड पम्प ओह्ला जमाना बी जा दा हुन तुप्पे दे नीं लभदे अज्ज कल नेईं तां हैंड पम्प तें स्हेई चीज ही बुरी चीज नेईं ही ते हैंड पम्प ते बड़े शैल हे ते हैंड पम्प दा ते हुन चक्कर रेहा नीं ऐ ते बाकी हैंड पम्प दे बारे केह् सुनाई सकने आं ओह्दा यूज़ बड़ा शैल हा ते बड़े शैल हे ओह् ते अज्ज बी हैन केईं केईं ग्राएं ते बस जैलूं पानी नेईं होंदा ते लोग दूर दूर जंदे पानी लैने गी केईं जियां राजस्थान आह्ले इलाके होइये बाहर दे इलाके होइये उत्थै बी हैंड पम्प गै होंदे न ते उत्थै राजस्थान आह्ली साईड जैदा हैंड पम्प गै होंदे ने कि जे उत्थै पानी दी बड़ी कमी ऐ ते हुन उत्थै हैंड पम्प लग्गे दे नेईं ते इयां सपलाई होंदा ते टैंकरे नै भेजदे ते बस होर केह् सुनाई सकनां हैंड पम्प दा बड़ा ठीक हा लोक पैह्लै इयां न्हांदे हे पैह्लें हैंड पम्प ओह्दे बाद बस होर केह् सुनाचै तुसें गी हैंड पम्प शैल चीज ही साढ़े ग्राईं लोकें गी पैह्लै हैंड पम्प गै हा पैह्लै होर किश निहा हैंड पम्प गै हा पैह्लै ते बस इयै सुनाने चाह्न्ने आं हैंड पम्प दे बारे च होर कोई जानकारी ते ऐ नीं ऐ हैंड पम्प दे बारे च